السلام علیکم آئی آر سی ٹی سی کسٹمر کیئر ٹیم میں اپنی آنے والی سفر کے لیے آپ سے مدد چاہتا ہوں میرا پلین ہے کہ میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے دوسرے شہر جاؤں اس سلسلے میں مجھے اپنی سفر کی تاریخ کے لیے ایک خاص ٹرین کے شیڈیول کے بارے میں تفصیل چاہیے مہربانی فرما کر مجھے یہ بتائیں کہ وہ ٹرین کس وقت اپنے سارٹ اسٹیشن سے روانہ ہوتی ہے کس وقت اپنی منزل اسٹیشن پر پہنچتی ہے اور راستے کے کن کن اسٹیشنس پر رکتی ہے میری سفر کی تاریخ آپ کی تاریخ ہے اور ٹرین کا نام یا نمبر ٹرین کا نام یا نمبر ہے مجھے اپنی سفر کی پلینگ کے لیے یہ معلومات بہت ضروری ہے تاکہ میں اپنے شیڈیول کو بہتری سے مینج کر سکوں اگر آپ مجھے یہ ڈیٹیلس جلد سے جلد پرووائڈ کر دیتے کر دیں تو میں اپنے ارینجمنٹس آسانی سے کر پاؤں گا میں پہلے بھی آئی آر ٹی آئی آر سی ٹی سی ای سروس سروسز کا استعمال کر کر کرتا رہا ہوں اور مجھے ہمیشہ آپ کے کسٹمر کیئر کا رسپانس اچھا لگا ہے امید ہے کہ آپ میری اس ریکویسٹ پر بھی جلد توجہ دیں گے آپ